आं खुर्ति बायदोंमोन बे कुर्तिया गाव बायनानै लाबोनानै गान्नानै आङो जोबोर मोजां मोनदों मानो होनबा बेनि क्वालितिया माने गान्नायनि थाखाय जोबोद मोजां देहाखौ जोबोद मोजाङै लाखियो माने गरम दिनावबो बेनो गाननो मोजां जोबोद मोजांयैनो आरो थान्दा दिनावबो बियो मोजांयैनो आरो गरम दिनाव गरम दिनावबो बियो देहाखौ थान्दायै खालामो बेनि थाखायनो आङो बे कुर्तिखौ गान्नानै मोजां मोनदों बेयो माने नआव थानायावबो गान्नो मोजां आरो बाहेरायाव थांनायावबो आरो बेखौ गाननो मोजां मोनदों बेनिथाखायनो बे खुर्तिखौ लाबोनानै गान्नायाव आङो जोबोद मोजां मोनदों